हेल्ल' औ सोरमोनथाय औ औ बेंटलआव फानो साइकेल बास स्टेनजों ओमफ्राय माबा नांगौमोन नामा औ औ साइकेला दा सम लेडिस साइकेलल' दङ जेन्स साइकेलाथ' जेराव डिलिभारि जाथ'वाखै दाबो साननै सानथामनि उनाव मोनगोन जेन्स साइकेलखौबो नोंथांनो मा साइकेल नांगौ दाथ' लेडिस साइकेलल' दङ माबा दङ सिटि बाइक दङ लेडिबार्द दङ बेसोर मोननैल' दङ दा सम आरो साइकेलनि हा हिर'नि गैया साइकेलानो दा सम गंथामल' दंखायो सिटि बाइकनि गंनै लेडिबार्दनि गंसे लानोब्ला बिसोर मोनथामनि गेजेरावनो मोनसे लानो हागोन मोजां साइकेला सिटि बाइकआबो मोजां लेडिबार्दनाबो मोजां रेटआ थांनाय मासनिफ्राय एसे बारायबाय लेडिबार्दना पास्स' थाखाय बारायदों आरो सिटि बाइकना दुइस' थाखा बारायदों दा लेडिबार्दखौ जों सारि पास्स' लायो ओमफ्राय सिटि बाइकखौ जों पास हाजार दुइस' लायो बारायनायखौथ' जों बुंनो हाया खमायहैयोबो बारायहैयोबो जों जेबो बुंनो हाया बे कम्फानिनिफ्रायसो नालाय दखानदारफ्रा बुंनो हाया औ औ औ कम्फानिनिफ्रायसो होजोंनिफ्रायनो बारायना फैखायो नालाय औ औ दे औ औ दे दे होमब्ला दे औ